हलो हलो हा ॿुधायो हा झूलेलाल स्टूडियो मां गौतम ॻाल्हायां पियो ॿुधायो छा सेवा करां हा तव्हांखे छा छा कराइणो आहे वेडिंग में एंगेजमेंट में शूटिंग में छा छा कराइणो आहे तव्हांखे वीडियो शूटिंग प्री वेडिंग शूटिंग अहिड़ो कुझु कराइणो आहे ही प्री वेडिंग में त लोकेशन जे मथां की लोकेशन किथे आहे तव्हां लोकल में था करायो आउट ऑफ़ सिटी करायातो कहिड़े पासे आहे लोकेशन तव्हांजी केरे पासे जी आहे प्री वेडिंग कहिड़ी लोकेशन आहे तव्हांजे कच्छ में सभिनी खां सुठी जेकी लोकेशन आहे जेकी मोस्ट ट्रेंडिंग जेकी लोकेशन आहे असांजे कच्छ में इहा इहा आहे हिक मांडवी पासे विजय विलास आहे पोइ भुज में सफेद रण आहे ही मोस्ट प्लेसिस आहिनि त मंदर में सभु भद्रेश्वर वञी सघो था हा चौडहां तारीख़ जो तव्हां ॾिसो था त उत्तराण अचे थी त ऑन टाइम रणोत्सव रहंदो अंदरि हुन लाइ शूटिंग करू त पब्लिक बि मस्तु हूंदी आहे त शूटिंग बि मस्तु प्रोपर तरीक़े थिए त मुंहिंजे

न त हा हुते नाइट नाइट शूट करे सघूं था उते नाइट शूट नाइट शूट ख़तरनाक थींदा आहिनि उते छो कि राति जो हुते मस्तु हू कैंपिंग वैंपिंग थींदी आहे टेंट वेंट लॻींदा आहिनि सभु अंदरि प्री वेडिंग में त शूट बि मस्त ईंदा आहिनि फोटोग्राफ़ी बि म मस्तु जाम मस्तु थींदी आहे तव्हां गूगल में बि चैक कंदा न मुंहिंजो झूलेलाल स्टूडियो करे पेज आहे हुनखे चैक कंदा न तव्हांखे जाम डिटेल में ख़बर पेई जी वेंदी की मुंहिंजा मोस्टली गेटअप नाइनटी पर्सेंट जेतिरा क्लाइंट आहिनि न हुन पासे जा ई आहिनि

हा असां भुज में हुते अर्थक्वैक वारो म्यूजियम आहे भुजोड़ी आहे तप्केश्वरी आहे हिल्स एरिया आहिनि हिते जाम मस्तु व्यूस आहिनि हिते मस्तु व्यूस आहिनि शूटिंग ठई सघे थी उते छा असांजी मूवी बि थी आहे अजय देवगन करे एक्टर हुओ हुते अची करे विया आहिनि भुज में त हू प्लेस मस्तु आहे जाम शूटिंग में घटि में घटि तव्हां हिक हफ़्तो पकिड़े करे हलो वन वीक अगरि असां टाइम वेस्ट न कयूं टाइम वेस्ट न करूं वन वीक आराम सां थी वञे बाक़ी लोकेशन जे मथां

फ़ोटोग्राफ़ी प्री वेडिंग में अची वेंदो आहे अंदरि जेका फ़ोटोग्राफ़ी हूंदी आहे न हू फ्री आहे त फ़ोटोग्राफ़ी तव्हांखे किथे कराइणी आहे मतलबु हिते लाइ पंहिंजी सिटी में या सिटी खां ॿाहिरि अच्छा त मुंहिंजी जेके चार्जिस आहिनि न फोटोग्राफ़ी जा हू ॿारहां हज़ार रुपया आहिनि ट्वेल्व थाउजंट सॼी फोटोग्राफ़ी जा फ़ोटो फ़ोटोज़ में कुझु लिमिट नाहे तव्हां जेतिरा तव्हांखे फ़ोटो खिचाइणा आहिनि खिचाए सघो था मुंहिंजा जेका चार्ज आहे मां तव्हांखे एतिरो ॿुधाए लाथो इअं सभु मिलाए करे ॿियूं प्रिंट अगरि तव्हांखे खपे जेकी तव्हांखे हाड कॉपी अगरि खपे त हुन में बि अलॻि अलॻि टाइप जा प्रिंट हूंदा आहिनि ग्लोसी प्रिंट हूंदा आहिनि शाइनी प्रिंट हूंदा आहिनि थर्मल प्रिंट हूंदा आहिनि तव्हांखे कहिड़ी प्रिंट खपे हुनजी बि अलॻि अलॻि कॉलिटी हूंदी आहे ऐ वन हूंदी आहे हिन में वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार बि कॉलिटी हूंदी आहे तव्हांखे कहिड़ी कॉलिटी तव्हांखे समुझ में अचे थी हुन हिसाब सां ॿुधाए सघूं था बेस्ट कॉलिटी वारा असां तव्हांखे हू सजेस्ट कंदासीं जेको ऐ वन कॉलिटी आहे उहा हिन मटेरिअल मस्तु ॾींदो हुअमि हुन में छा हिकदमि जीअं प्रिंट लॻंदी आहे न मतलबु उन में चमक आहे न हुनजी सालो साल तक रहंदी आहे झूना न थींदा आहिनि कोई बि फोटा छा थींदा आहिनि रखी रखी करे डल थी वेंदा आहिनि चमक हली वेंदी आहे हुन में चमक नाहे वेंदी कॉलिटी ख़तरनाक हूंदी आहे मटेरिअल जी मुंहिंजी ख़ाली प्रिंट जा ख़ाली फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ लॻंदा आहिनि चार्ज प्रिंट जा हू त हाणे तव्हांखे ॿारहां हज़ार त मां तव्हांखे फोटोग्राफ़ी जा ॿुधाए लाथा ठीकु आहे हा उहो डिपेंड करे थो तव्हांजे मथां तव्हां केतिरा फोटा सिलेक्ट करो था केतिरा रखो था उहा त मां तव्हांखे इअं एल्बम में अची त केतिरा बि सघनि था माण्हू सौ बि विजंदा आहिनि ॿ सौ बि विजाईंदा आहिनि केतिरा बि विजाए सघनि था अहिड़ो कुझु लिमिट कोन्हे

हा सभु पकिड़े करे हिन पंद्रहां खां वीह हज़ार पकिड़े हलो सभु मिलाए करे हिनजे आसिपासि उहो हुनजो टेंशन न करो अ असांजो जेको रेट आहे न सभु आदिपुर गांधीधाम खां सभिनी खां घटि सस्ते रेट असां असांजो ई आहे तव्हांखे मां डिस्काउंट करे लाहींदमि अहिड़ो कोने पंहिंजा सिंधी आयो तव्हांखां कोन कमाईंदासीं असां विडियोग्राफ़ी जा न विडियो हा हू त हू सभु हू सभु थी वेंदा हुनजो कुझु चार्ज अलॻि कोने बसि हिक जेको चार्ज हूंदो जेको मुंहिंजो माण्हू ईंदो तव्हां वटि शूटिंग वूटिंग करण हुन तव्हांखे विडियोग्राफ़ी इंक्लूड इंक्लूड करे त ॾेई ॾेई सघा थो वांदो कोने पर विडियो में तव्हांखे एडिट कराइणो आहे न त ई ख़ाली जे के शूटिंग हिक शूटिंग हूंदी आहे हिक ॿियो शूटिंग खे आहे न हिक सिस्टम सां एडिट करिबो आहे प्रोपर इयं लॻे की हा शूटिंग आहे हुनजा अलॻि चार्ज रहंदा आहिनि एडिटिंग जा अगरि तव्हांखे विडियोग्राफ़ी विथ एडिटिंग तव्हांखे सभु खपनि त बि तव्हां वीह पंजवीह पकिड़े करे हलो त तव्हांखे लास्ट ॿावीह हज़ार तक मां तव्हांखे करे लाहींदमि विथ एडिटिंग एडिटिंग जो माण्हू अठ अठ नव नव हज़ार वठंदा आहिनि न मां त तव्हांखे पहिरीं खां ई घटि तव्हांखे ॿुधायो आहे की माण्हू अठ अठ ॾह ॾह हज़ार वठंदा आहिनि हलो हू पोइ ॾिसी लाहींदासीं जेको बि ख़र्चो आहे हुनजो वांदो कोने न न न तव्हांखे तव्हांखे दुखी न कंदासीं टेंशन न कयो तव्हांखे दुखी न कंदासीं हा त वांदो कोने बसि तव्हांखे करे लाहींदासीं डिस्काउंट हुन में हज़ार रुपया करे लाहींदासीं बसि एकवीह हज़ार लास्ट ओ के

हा श्योर तव्हां तव्हां चयो असां ईंदासीं

हा ओ के ओ के थैंक्यू जय झूलेलाल